मैंने मेरा दूसरा प्रोडक्ट हाल ही में एक मोबाईल खरीदा था वो मोबाईल खरीदने के बाद मुझे इतनी संतुष्टी भी महसूस नहीं हुई क्योंकि उसको उसको जैसे चलाया मैंने उसमें आवाज भी क्लीयर नही आ रही थी और उसका जो स्मूद चलना चाहिए उसको वो भी नही चल पा रहा था और उसमें जो कैमरा की जो गुणवत्ता थी वो भी बहुत खराब थी तो मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नही हो पाई